एक बार मैंने इस्मार्टवाच खरीदने का सोचा और मैं इस्मार्टवाच खरीदना चाह रहा था तो मैंने ऑनलाइन विकल्प देखे लेकिन मैं ऑनलाइन शौपिंग मैंने कभी की नहीं थी तो ऑनलाइन शोपिंग के बारे में ऑनलाइन चीज़ें कैसे मुझे खरीदनी चाहिए कौन सी ऑनलाइन ऑनलाइन चीज़ों में कैसी क्वालिटी कैसे क्वालिटी चेक करनी चाहिए इसके बारे में मुझे नहीं पता था तो मैं चाह रहा था कि म मुझे कोई ऐसा मेरा मित्र मिल जाए जिसको ऑनलाइन चीज़ों के बारे में काफी जानकारी हो हालांकि मेरे कुछ दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा था जिसे ऑनलाइन चीज़ों के बारे में ऑनलाइन शौपिंग के बारे में काफी पता था तो उसने मेरे बजट के हिसाब से उसने मेरे लिए एक इस्मार्वाच खरीदने के खरीदने के लिए काफी मेरी मदद की उसने कई सारी इस्मार्टवाच देखी मेरे बजट के हिसाब से और वह सारी इस्मार्टवाच मुझे भी दिखाई उसने कहा कि इसमें से ही कोई एक इस्मार्टवाच खरीद लो यह सारी इस्मार्टवाच इस बजट में सबसे अच्छी और सबसे अच्छे ब्रांड की इस्मार्टवाच है और यह काफी अच्छी इस्मार्टवाच है तो यह काफी लम्बे समय तक चलेगी और उसमें काफी मैंने उससे भी कई सारे सवाल पूछें कि हाँ इसकी क्वालिटी इससे अच्छी है कि नहीं है तो उसने बताया कि हाँ इस बजट में यह इस्मार्वाच सबसे अच्छी है और सबसे ज़्यादा चलने वाली इस्मार्टवाचों में यह आती है लोग आज कल के टाइम पर यह इस्मार्टवाच सबसे ज़्यादा लोग पहन रहे हैं और सबसे ज़्यादा पहन रहें है क्योंकि यह एक अच्छे बजट में बहुत ही अच्छी इस्मार्टवाच है तो इसे आप तो इसे तुम खरीद सकते हो तो मैंने उसके सिफारिश के अनुसार मैंने वह इस्मार्टवाच खरीद ली